मूंखे जेतिरी ॼाण आहे असां जे हिते असां जेको प्लैनिट ॼाणींदा आहियूं उहो आहे अर्थ जंहिं में पाणी हिकु अहिड़ी शइ आहे जाम ई ज़रूरी ज़रूरी आहे हिन दुनिया लाइ ऐं आसे पासे में जेका एस्ट्रोनॉर्मस आहिनि हुननि अॼु तांई इहो न कयो आहे कि भई अंदरि प्लैनिट आहिनि या न आहिनि उहा अञा ॻोल्हा में आहिनि पर असां जो जेको ब्लूप्रिंट आहे उहो आहे अर्थ धरती इहो ई असांजो सभु कुझु आहे ख़ाली हिन में पाणी जेको आहे उहो जाम ई ज़रूरी शइ आहे पर जेको ऑर्बिट जे हिते आहे मर्क्युरी ऐं प्लूटो पाणी जीअं ई हुन खां थोरो अॻियां ईंदो आहे त उहो तपी वेंदो आहे या त हिकु जॻह ते बीहिजी वेंदो आहे